हाँ मैंने वैकल्पिक रनिंग वर्कआउट आज़माया है जिसमें से मैंने हाई निज कर रखी है और दौड़ने से हमें फी फिट और स्वस्थ रहने में कई तरीके से मदद मिलती है जैसे हमारा संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य अच्छा अच्छा रहता है अस्थमा का असर भी इससे कम होता है नियंत्रित उच्च रक्तचाप भी सही रहता है मजबूक मजबूत प्रतिरोधक क्षमता भी मिलती है इससे हमारा वजन भी कम होता है शारीरिक मजबूतियाँ भी मिलती हैं हड्डियों का घनत्व भी बढ़ता है मजबूती और स्थिरता भी हमें मिलती है मधुमेह पर नियंत्रण भी अच्छा रहता है और खुद पर नियंत्रण भी अच्छा रहता है ऐसे कई तरीके की हमें मदद मिलती है और इससे हमारा दिमाग भी बहुत अच्छा चलता है